हांवे तुमचे कडेन ऑर्डर केल्ली तितूंतले म्हज म्हाका तीन आयटम मेळोंक ना तेत हांव तुमका सांगपाक आयिल्लो की तुमचे कडेन आसा ते तीन आयटम काय डिलीवरी बॉयजान खंयसर साणयल्या तें हांव नकळो बट ती तीन ऑर्डर म्हाका मेळूंक ना तेत हांव तुमका सांगपाक आयला आनी ताचे पयशे हांव तुमकां दिवचो ना